ہندوستان میں اردو بولنے والی برادریاں مختلف روایتی تفریحی طریقوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں جو کہ مختلف علاقوں اور آبادیوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں یہاں چند مشہور طریقے اور ان کی علاقائی تقسیم کی مثالیں دی گئی ہیں شمالی ہندوستان دہلی لکھنؤ حیدرآباد شاعری اور مشاعرے لکھنؤ اور دہلی میں اردو شاعری اور مشاعروں کی بہت زیادہ روایت ہے لوگ جمع ہو کر شاعری کی محفلیں منعقد کرتے ہیں غزل اور قوالی حیدرآباد اور دہلی میں غزل اور قوالی کی محفلیں مقبول ہیں لوگ ان تقریبات میں شرکت کر کے صوفی اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تھیٹر اور ڈرامہ ڈہلی اور لکھنؤ میں اردو تھیٹر اور ڈرامے بھی مقبول ہیں جہاں لوگ مختلف کہانیوں کو اداکاری کے ذریعے پیش کرتے ہیں مغربی ہندوستان ممبئی پونہ فلم اور سنیما ممبئی جو کہ ہندوستانی فلمی صنعت و صنعت کا مرکز ہے میں اردو بولنے والے لوگ فلمیں دیکھنے سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں اردو زبان کی فلمیں بھی مقبول ہیں ادبی محفلیں